हमारा धर्म सनातन धर्म है सनातन का अर्थ होता है सनाद यानी जिसका एक शुरू से प्राचीन काल से चला आ रहा है उसका नाम है सनातन सनाद आगा चक्की की सनातनः ऐसे जो हमारा सनातन धर्म है वह हमारे इस्कूल में उसका एक हिस्सा है पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है उसमें संस्कृत में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः तो यह संग सनातन जो है संस संस्कृत और सनातन यह दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हमारा हमारी संस्कृति है हमारा संस्कार है वह संस्कृत से जुड़ा हुआ है जितने भी हमारे वेद पुराण ग्रंथ हैं वह संस्कृत से जुड़े हुए हैं और संस्कृत में ही अनेक भाषाओं का जो है से संस्कृत जननी है आ उसी से हमारा सनातन धर्म सबको प्रभावित किया है और जितने भी वह इतना गहरा है सनातन धर्म जो कभी किसी के उखाड़ने से उखड़ने वाला नहीं है और यह इतना सादा जीवन उच्च विचार का यह सनातन धर्म है जो कि यह या तो पूरे समाज को हमारे दृष्टिकोण से इतना प्रभावित किया है कि आज से नहीं चार युग यानी क्या कहते हैं सतयुग द्वाप त्रेता द्वापर और अभी कलकी भी चल रहा चल रहा है एक सभी युगों में हमारा सनातन धर्म बरकरार रहा है और रहेगा यह सिखाता है कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन में कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे जीवन यापन करना चाहिए मनुष्य का जीवन सर सबसे सभी जीवों से सर्वोत्तम है और इस मनुष्य जीवन में यदि धर्म नहीं किया यह और यदि धर्म का जैसे पालन नहीं किया आचरण नहीं है नहीं किया तो किसी भी और अन्य दुनी में इसका पालन नहीं किया जा सकता है और जो धर्म का पालन नहीं करता है वह जो है से मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है जैसे लिखा है कि संगीत साहे साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषान हीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग धेयं परमं पशुनाम् तो जिसके पास साहित्य यानि कला नहीं है यानि किसके साथ कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए यह यदि व्यवहार उसको नहीं आता है तो वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है और उसमें यह भी दिया है कि जैसे शिक्षा या अहिंसा परमोधर्मः अहिंसा जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा परमोधर्मः तथा हिंसा परम तपः अहिंसा सबसे बड़ा सनातन का तो सनातन धर्म का सर्वोपरी यह मान्यता है कि अहिंसा ही सर्वोपरी है यह अहिंसा के कारण हमारे महात्मा गांधी जी ने भी जो है अहिंसा के पुजारी थे और यह अहिंसा कहीं तर की तरह के होते हैं काहे कि हिंसा वाचिक हिंसा और मानसिक हिंसा इन तीनों हिंसा से जो परे है व्यक्ति वही जो है से सच्चा अहिंसक है और हमारे समाज में आज से नहीं पुरातन काल से जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने यह सनातन धर्म के उज्ज्वल भविष्य के लिए सनातन धर्म के जो ऐसे बढ़ोतरी के लिए सदा ही अहिंसा का जो है से आश्रय लिया है और अहिंसा ही परबोधर्मा अहिंसा जो है से सभी धर्मों में श्रेष्ठ है यह और अहिंसा ही परमा परम तपः और अहिंसा से बढ़कर के कोई सा तप ही नहीं है तो इस तरह से कुछ लोग कायिक काया से यानी शरीर से हिंसा करते हैं कुछ लोग मन से हिंसा करते हैं दूसरों के प्रति सोचना दूसरों के प्रति गलत भावना रखना सोचना यह जो है से मानसिक हिंसा है कायिक हिंसा है या फिर शरीर से दूसरों को जैसे कष्ट पहुँचाना ये कायिक हिंसा है और वाचिक किसी को कटु वचन बोलना यह ऐसा वचन बोलना जिससे कि उस व्यक्ति के स मतलब आत्मा पर तकलीफ़ वह आत्मा में तकलीफ़ हो तो यह कहते हैं वाचक हिंसा इस तरह से जो तीनों हिंसा से बचे वंचित है वह जो है से इसे मानसिक कहलाते हैं वह जो है से भगवान उसे अपने पास ब जगह देते हैं यह संसार में आकर के और ऐसे जीव को सम पूरे संसार में जो है से अपना क्यों कहते हैं कि अहिंसक बनकर के पूरे संसार में अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और सबको अच्छे रास्ते पर चलने का जो है से मार चलने का जो है से यह उपदेश दिया और स्वयं चलकर के ऐसा नहीं कि केवल दूसरे को बताया पर उपदेश कुशल बहुतेरे जो आचरहिं सो नर घनेरे दूसरे को कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अहिंसक बनो झूठ नहीं बोलो सच बोलो लेकिन ऐसा करने वाले की संख्या बहुत नगण्य है बहुत कम है फिर भी यह संसार जो कम ही सत्य बोलने वाले जो कम है उसी पर यह संसार टिका हुआ है और जितने भी जो हैं से मित्त मिथ्याभाषी हैं या जो अनाचार्य हैं विचार दुराचारी हैं वैसे लोगों की ज़िंदगी जो है वह पशुवत ज़िंदगी रहती है वह उसकी ज़िंदगी मानवगत नहीं रहती है और जो अहिंसा को लेकर के चलते हैं जो सनातन धर्म को लेकर के चलते हैं आज देखिए आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सनातन धर्म इतना गहराई तक पहुँचा हुआ है कि इसको कोई उखाड़ नहीं सकता है दूसरे धर्म वाले भी इसको देखकर के इससे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के उस सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और जिसका नतीजा है इसी सनातन धर्म के कारण हमारा जो है से क्या कहते हैं हमारा धर्म सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करो गुरू का सम्मान करो बड़े का आदर करो पर वृद्ध की सेवा करो लिखा है अभिवादन शीलस्य नित्यमरूप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् जो वृद्ध की सेवा करता है उसकी आयु बढ़ती है उसका जो है से जैसे कि उनका आशीर्वाद मिलता है उसकी उम्र बढ़ती है आयु सबसे पहले बूढ़े को जो से सेवा करते हैं तन्याते हैं चिरंजीवी भवः यानी काफ़ी दिनों तक जीओ तो सबसे पहले आयु बढ़ती है आयु इसके बाद विद्वान बनते हैं विद्वान बनते हैं ज्ञानवान बनते हैं आयु विद्या इसके बाद यश की प्राप्ति होती है वह यशस्वी होता है पूरे समाज में समाज के बाद राज्य में राज्य के बाद वह देश में ऐसा होता है विदेश में भी जैसे हमारे महर्षि दयानंद विवेकानंद ऐसे ऐसे बहुत हुए हैं जिन्होंने कि अपने देश के साथ साथ प्रदेश अपने विदेशों में जाकर के अपना झंडा लहराया है क्यों जिसके कारण धर्म जे जिसका धर्मधुरी मज़बूत है वही जो है से झंडा कहीं लहरा सकता है जिसका धर्म अगर मतलब धर्मधुरी कमज़ोर है और वह सनातन से घिरा हुआ नहीं है वह जो है से दूसरे के परोपकार की भावना से जुड़ा हुआ नहीं है वह धर्म चल नहीं सकता है वह धर्म टिक नहीं सकता है हमारा धर्म जो है वह परोपकार पर उपकार जो है वह सर्वोपरी है लिखे वेद व्यास जी ने अठारह क्या कहते हैं अठारह जैसे पुराणों की उन्होंने रचना की उसमें दो ही अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् उन्होंने अठारहों पुराण का जैसे निचोड़ क्या लिखा कि दूसरे के जो है दूसरे को तकलीफ़ देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है और दूसरे के परमार्थ करना दूसरे के जैसे अपने मन से वचन से और कर्म से उसको सुख देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है इसीलिए मेरा धर्म यानी मेरा जो सनातन धर्म है क्यों प्रभावित हो रहा है क्यों अब मले स मले सब प्रभावित कर रहा है इसलिए कि और अन्य धर्मों में इतना परमार्थ की भावना नहीं है वह स्वर्थ की भावना उसमें ज़्यादा है हमारे धर्म में परमार्थ की जे भावना बहुत ज़्यादा है यह स्वयं जी लिव एंड लेट लिव जीओ और दूसरे को जीन दो अन्य धर्मों में ऐसा नहीं देखा जाता वह स्वयं जीओ अपने आपको जीओ दूसरे मर जाएँ उससे कोई मतलब नहीं है इसलिए दूसरा धर्म जो है से फलफ पड़ रहा है दूसरा धर्म जो है से इतना दिन टिक नहीं पा रहा है आता और जाता है सौ दो सौ चार सौ पाँच सौ का दस हज़ार वर्ष के अंदर वह समाप्त हो जाता है लेकिन मेरा जो यह च सनातन धर्म है वह स्म क्या कहते हैं उसको उसको चार गो युग है चार युग में सतजुग त्रेता द्वापर और आज कलयुग में भी पाँच हज़ार वर्ष बीत चुका है और जब तक सूरज चाँद रहेगा यह मेरा सनातन धर्म उतना ही जितना ही जो है से लोग दूसरे धर्म के लोग इसको दबाने का प्रयास करेगा उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और दूसरे को अच्छे मन और वचन और कर्म से दूसरे को प्रभावित करता रहेगा दूसरे को आह्लादित करता रहेगा दूसरे को सुखी बनाता रहेगा इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है इसको इसको मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जो लोग इसको नहीं मानते थे आज वही मानने के लिए मजबूर है इसलिए कि लाठी बंदूक के ब बल पर मजबूर नहीं है वह तो है यहाँ के जोसे रीति रिवाज व्यवहार विचार देखकर के वह हमारे धर्म को यानी सनातन को स्वीकार कर रहें ताकि इससे हमारा संस्कार बनेगा मेरी संस्कृति बनेगी जिस तरह से हम लोग संस्कारित है संस्कार वह चीज़ है जिस तरह गंदे कपड़े को साबुन से धो दिया जाता है तो चमक जाता है जिस तरह बर्तन को कस करके साफ़ रगड़ दिया जाता है चमक जाता है ऐना की तरह दर्पण की तरह उसी तरह जो जैसे हमरा भारतीय संस्कृति ऐसा संस्कार है वह क्या कहता है मानव के जैसा मानव के विचारों को व्यवहार को चमकाता है चमकाकर के रौशनी पैदा करता है और वही रोसे उससे प्रकाश जो निकलता है प्राण रूपी प्रकाश जो निकलता है उस प्रकार से सबको प्रभावित करता है प्रकाशित करता है यह मेरा जैसे सनातन धर्म है